भारतनि समाजआव धोरोमआ जोबोद गेदेर बिहोमा दङ जेराव जोंनि भारत हादोरआ धोरोम सायख'यै मोनसे हादोर बेवहाय गोबां रोखोमनि जाथि आरो गोबां धोरोमनि सुबुंफोर दङ जोंनि भारत हादरआव सेजौ ब्रैजि कौति सुबुंफोर दङ आरो जोंनि भारत हादरआव दा हिन्दु दङ ख्रिस्थियान दङ मुस्लिम दङ सिख दं जैन दं बाथौ दं आरो गोबां फिसा फिसा धोरोमफोर दङ गासैबो धोरोमनि सुबुंफोरा उदेस्स'आ बेनो जे इसोरखौ मोननो थाखाय जोङो धोरोमखौ फोथायो आरो जोंनि समाजाव माखासे जेंनाफोर सोमजियोबा माखासे समाजारि जेंनाफोर जायोब्ला जोङो बेखौ धोरोमनि नियम बायदियैनो फोसाबनानै लानो हायो गुबुन गुबुन धोरोमनि सिबिनायफोरा गुबुन गुबुन जायो ख्रिस्थियान फोरनि सिबिनाया आलादा हिन्दु फोरनि सिबिनाया आलादा मुस्लिम फोरनि सिबिनाया आलादा नाथाय थांखिया बेनो जे माने बे मुलुगखौ पिस आरो इउनिटि खौसेथियै सान्थि लाखिनो थाखाय जों बयबो धोरोमखौ फुजियो गावखौ निस्थार खालामनो थाखाय गावनि सेल्फ कनफिदेन्स खौ बारायनो थाखाय जों धोरोमखौ फुजियो बे नङा जे सोरनिबा धोरोमआ गाज्रि आंनि धोरोमा मोजां बे नङा जे हिन्दु आ मोजां मुस्लिम आ गाज्रि जोंनि धोरोमआ गासैनाबो एखे खिन्थु सिबिनायनि लामाया आलादा आलादा जोङो भारत हादराव सेजौ ब्रैजि कौति सुबुं दंब्लाबो बेनि थाखायनो जों सान्थियै थानो हायो जे जोंनाव खौसेथि दङ धोरोमआ आलादा आलादाबाबो जाथिया आलादा आलादाबाबो जोङो खौसेथियैनो थानो हायो